हेल' अ

औ

औ पाक्का न' लुब्लाथ' नांगौ जायो र'ड नांगौ जायो अन्थाइ बालि नांगौ जायो धालायाव आरो जुदि औवानि न'ब्लालायथ' आरो हानि बे न'ब्लालायथ' आरो बे औवा औवा नांगौ जागोन बेरा बिदि नांगौ जायो आरो अ एसे सोलायबाय थानांगौ आरो बोसोरै बोसोरै ओइ पाक्कानिब्ला एसे गोगोम थाबाय गोबाव जोरो बिदिनो जेरै हायोब्लाथ' बे पाक्कानि न' लुनांगौ थेवब्लाबो हाया थाखा फैसा थाखायाब्ला हाया नंगौ

बाहायनो हायो बिदिनोसै औ औ मोजां जायो औ बाइयो हानिया बे औवानिबा बाइयो बै एम्फौ अरोना उरि उरि औवाफोरखौ थाब अरनानै बियो गाज्रि खालामनानै बोसोरै बोसोरै सोलायनांगौ आरो गोनां जायो आरो औ औ औवाफ्रा जेनथेन बोसोरसे थाङो ओमफ्राय बोसोरावनो सोलायनाङो खुन्थाफ्राथ' बिदिनो उरि अरो बिदिनो औवानि न'आव औ गोबाव थायो थाखा फैसा थाब्ला बेनो मोजां पाक्का खुन्था लुना लानायानो मोजां

ओइ दङलै आंहा बानायाखैनो औवानिसो औवानि बेरासो हानि न' पाक्कानि न' गैया बेखायनो सोलायनांबाय थायो आंहा ओं जेरैखिजाया लसैनो सेस्था खामसै ओं थाखा फैसाबो गैया नालाय जेबो गैया अ दे दे ओइ उनाव रायज्लायनोसै दे बेफोरो दे दे अ दे अ दे अ अ